ہم لوگ مویشی پالتے ہیں مویشی کے لیے بہت اچھا انتظام کرتے ہیں اس کو چارہ کھلاتے ہیں جب وہ جب وہ بچہ بچے کے لیے جو ہے اس کو گرم کا سمے ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے لیے پنکھا لگاتے ہیں اور اگر گرمی کا ٹھنڈ کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے لیے آگ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے رہے اور اس کا بچہ صحیح سالم ہو او اسی طرح ہم لوگ مویشی کے کھانے پینے کا بھی اس اچھا انتظام کرتے ہیں اور اس کو بھوس دیتے ہیں اس میں چنا کا دال دی چنا کی دال دیتے ہیں اور دیگر جڑی بوٹی کی دوائی دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح صحیح اور تندرست رہے اور آگے چل کر وہی گائے بن سکے اس لیے ہم لوگ مویشی کے لیے بہت اچھا انتظام کرتے ہیں اس کے لیے چارا کا بھی انتظام کرتے ہیں کٹی کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتے ہیں دو تین مہینے کے بعد وہ چارہ کھانے لگتی ہے تو چارہ اس کو نرم اور ملائم چارہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو اس کے منہ میں چبھے نہیں اور وہ تندرست ہو سکے تندرست ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے دیکھ بھال اور اس کے نہانے دھونے صاف ستھرا کا بھی اہتمام رکھتے ہیں اس کو مچھر کے لیے جو ہے مچھر گرمی کے سمے مچھر کے لیے اس کے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں اور وہ تاکہ مچھر سے وہ صحیح رہے اور اس کی تندرستی پر کوئی اثر نہ پڑے وہ صاف اور ستھرا رہے اس لیے مویشی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور مویشی ہمارے لیے بہتر ہے